ہندوستان ایک بہت وسیع ملک ہے یہاں پر طرح کا موسم پایا جاتا ہے ہندوستان کے الگ الگ ٹھکانوں میں الگ الگ دو طرح کی آب و ہوا پائی جاتی ہے اور الگ الگ آب و ہوا کی وجہ سے لوگوں کا رہن سہن بھی الگ الگ ہوتا ہے جیسے کشمیر ایک ٹھنڈی جگہ ہے اور بہت خوبصورت بھی وہیں راجستھان ایک گرم جگہ ہے اور چیراپونجی میں بارش ہوتی ہے اسی طرح ہندوستان کی الگ الگ جگہوں پر الگ الگ آب و ہوا پائی جاتی ہے